देखिऔ माछ बिहारमे हमरा अरके कोन नीक लागैत छै हेबऽ कबै सिंघी मुङ्गरी ओ ओ जाल चढ़ाबियौ जाल चढ़ैकऽ लोहा आनिऔ लोहा जाल काछी बनाबिऔ ओकरा जन लगबैकऽ आहाँक नहि यऽ नइ यऽ चढ़बैकऽ लुरि तऽ जन लगैकऽ चढ़ाबिऔ ओहिमे सभ रङ्गकऽ माछ बझबिऔ कोन कोन माछ बाझै छै देखियौ बिहारमे लट्टा सिङ्गहि कबै मुङ्गरी बामी सभ चीज ओ बढ़िआँ सभसँ अच्छा भारा आ लागल अथी कछुआसभ चीज आनरि सभठी माछ बझल तब हमरा अरकऽ बहुत अच्छा माछ सभसँ नीक लागैत छै खाइमऽ कबै टेंगरा आ इचना बझल खन्त खैचाम खन्तामऽ बझैलक बाँस काटलक ओकरा खान अथी बनेलक सभ चीज बनेलक तब बझल बझैलक हमरा आरके ओहिमे धारमे लगेलक जाल लगैलक दुनू इहो बगल उहो बगल बान्हलक तब बीचमे अथी लगेलक खन्ता लगेलक तब बनेलक बऽ बझल ओहिमे एकहक दुदू गो अढाइ अढाइ किलो इचना बझल इचना बामी आयल ओहिमे कछुओ ढुकि गेल कछुओ ढुकि गेल ओइ मे से चीज ढुकि जाइ छै आ से सभ बढ़िया माछ अच्छा लागल खाइमऽ कबै कबै कबै सनके सिंघी मुङ्गरी ई बढ़िआँ लागल सौराठीसँ माछ रहल ईसभ माछ हमराआरकऽ जालमऽ बझल ईसभ माछ बझल